जोंथ' ना सारनो थाङो एबा ना हखांबायनो थाङो मुसारि जेफोर लानानै दा बेवहाय नाखौबो मोना नङा मोनो ओमफ्राय बेनि गेजेराव सारखां एरिखां न'आव लाना फैयो न'आव लाना फैनानै जोङो फाननानै माने फैसा खामायो इसे इनै आरो लोगोसे जोंनि ना बाजारा बेंथलावनो सबसे देरसिन बेंथल बाजाराव नाफोराबो दामफ्राबो गासै फवासेयाव बा सेरसेआव बिदिनो दुयस' थिनस' गाहाम मोनो ना नायै ना दा बेवहाय जोङो नाखौथ' बिदिनो फाननानै फैसाबो मोनो मोननानै बेजोंनो बायदिसिना खरसा खालामफिननाय जायो दा बेवहाय जोङो नाखौ बे दैमायाव एबा बबावबा मोनसे दंग'फ्राव थेनानै सारनाय जायो मुसारि जे होनानै बा जे गासैखौबो खदाल सिखा खबाइ जेखाय बेफोरखौ लानानै नाखौ लायनाय जायो जोङो दा बेवहायनोथ' माने नाखौबो मोनबोयो आरो मोनबोनानै जोङो न'आव बासिफैयो बासिनानै गेदेर फिसा बेखौ बासियो ओमफ्राय फानो फाननाया जोङो दा बेंथल बाजारावनो फानो बेंथलावनो दाम मोनसिनो होननानै जों दा बेंथल बाजारावनो फानफैबाय थानाय जायो आरो बे नाफोरखौ दा बेवहायनोथ' दा जोङो फानलांनो हाबासो नाफोर नाङोबा फैसा मोनबाय आरो फानलांनो हायाबा जों नाखौ एसे सम लानानै आरो फानबावनांगौ जायो गोबाव टाइम मोनाहालागै फासथा सयथा सादथासिमबो जायो बेंथल बाजाराव नानि बाजारा दा बेवहायनो फाननाय जायो दा जों बेखौनो दा बे ना फाननाय हुदाया बेनो थाबाय जोंना बेंथल बाजारावनो फानो ना आरिखौ दा बेवहाय खेजिआव बिदिनो बबावबा दुइस' बबावबा थिनस' बिदि फाननाय जायो आरो बेंथल बाजारावनो दा जोंथ' फानबायानो आरो फैसाबो खामायबाय इसे खामायनानै बेजोंनो देभलपनि खामानिफोरखौ मावनो हायो नानि फैसाजों एसे दा बेनो दा आरो बांसिनानो नाखौ जोङो दैमा गिदिर गिदिराव थांनानैबो दैखौ थेथेबायनानैनो सारनाय जायो मुसारि जे होथेनानै आरो हमनानै लाबोयो जोङो हमनानै दा बे बे एक्सुवेलि नाखौ न'आव लाबोनानै बासिनाय जायो बासिनानै जिनिसा जोङो बेखौ जानायखौ जानाय गालांखाबाय ओमफ्राय जानो हायि जिनिस बेफोरखौ फाननांगौ लगिया जायो दा फाननानै फैसा खामायो बे फैसा खामायनानै बेजोंनो माबा माबि बायसोनानै लायो गासै ना फाननाय फैसाजोंनो अनेक खामानियाव होयो दा बेखायनो जोङो दा बांसिनानो बेखौनो नागिरनानै फाननाय जायो नाफोरखौ बे ना फाननायाव जोङो दा एसे मोनजानाय जायो फैसाफोरखौबो लोगो दिगि बेखौनो रानलायनानै बाहागो रानो